नोंथाङा मा मा आबाद मावो आरो बे आबाद मावनायजों लोगोसे मा जुनात फिसियो आच्चा आबाद बलेथ' जों बहुत रोखोमनि आबाद मावो जों माने मावनानै जाग्रा मानसि जोंनि बारि बागानाव जेन'बा जों आलु गायो बानलु गायो फानथाव गायो बिदिनो जोगोनाथ लाव मैथा बुहुत रोखोमनि मैगं थायो जोंनाव बेखौ जों न' फ्राव मावनानै जायोबा जोंनि देहानि थाखायबो मोजां आरो बिखौ जों फानोबाबो रांखान्थि एसे खामायनो हायो बेनि थाखाय जों मैगं बुसथुखौ मावनायाव जों इन्टारेस्ट होनांगौ आरो मावनाय जों लोगोसे जोङो बेखौ मोजाङै जोथोन लानांगौ बिदि आरो आरो जोंहा जों बर' मानसिया मा अमा दाव बोरमा मोसौ फिनो मोजां मोनो बेफोरखौ फिसिनानै जोंङो बुहुत न'खर आव थाखा फैसा बा रां आरजिनो हायो जोंनो न'खर सोलिनायाव जोंहा एसे मोजां आव माबा फैयो दानि जुगाव रां थाखा फैसा नङाबा जों जेबो माबानो हाया बेनिखायनो जोंहा मोसौ बोरमा अमा दाव फिनांगौ गोनां जायो